हिन वक़्तु झोपड़पटीय में रहंदड़ु छोकिरा छोकिरियूं चाहे माइयूं बि अणपढ़ियलु हुअणु करे बेरोज़गारु रहनि था जुर्म वारा कमु कनि था जहिड़ो बि चैन छीनणु पॉकिट मारी करणु लूट मारी करणु वग़ैरह इहो सभु ग़रीबी ऐं बेरोज़गारियूं खां थी रहियो आहे हे